हाँ जयपुर के स्थानीय लोगों के लिए काफ़ी स्थानीय स्थल हैं जिन पर टूरिस्ट के लिए उनको व्यवसाय मिलता है जैसे हवा महल जल महल जयपुर रेलवे स्टेशन जंतर मंतर जयपुर रामबाग पैलेस जयपुर सागर झील आमेर दिल आगरा दिल्ली जैसी काफ़ी जगहों पर जाने के लिए कुछ ट्रेवल्स की वो है श्री मंगल टूरिस्ट ट्रेवल्स गीता टूरिस्ट ट्रैवल्स ओल्ड दिल्ली अहमदाबाद सर्मा सब एक्सप्रेस ऐसी काफ़ी सुविधाएं हैं जिनको परिवहन से पहुंचने में गतिशीलता मिलती है गतिशीलता के लिए और दिल्ली जाने के लिए अहमदाबाद शर्मा ट्रेवल्स गीता टूरिस्ट ट्रैवल्स श्री मंगल टूरिस्ट ट्रैवल्स ऐसी काफ़ी हैं जिनसे जाने के लिए उनको सहायता मिलती है और गतिशीलता और दैनिक जीवन में काम लिए जाने वाले लोगों के लिए स्थानीय सुविधा